हम सनातन धर्मके पालन करैत अछि सनातन धर्ममे बहुत सारा ऐतिहासिक घटना अछि जेनाकि हमरा गाममऽ एगो तिल्हेश्वर मन्दिर अछि ई इतिहास ई बहुत पीढ़ीसँ चलते आबि रहल अछि कहल जाइत अछि की ई जे छै न अङ्कुरित भेल अछि एकरा कोई स्थापित नहि करल अछि ई मन्दिर बहुत ही प्रसिद्ध छै दूर दूरसँ लोग सब एतय आबय छै पूजा पाठ करय लऽ ई मन्दिरमे इनार पोखरिसभ सभकुछ छै दोसर एगो ऐतिहासिक घटना छओ दिसम्बर उन्नैस सए बेरानबेकऽ अयोध्यामऽ बाबरी मस्जिदकऽ लयकऽ भेलय रहऽ ई लड़ाइ बहुत दिन तक सालो साल चललय रहऽ बहुत दिन तक एकर केस चललय रहऽ तेकर बाद जायकऽ एकर सुलह भएकऽ दू हजार बाइसमऽ मन्दिरके स्थापित करल गेलय आब अखन मन्दिरके पूरी तरहसँ स्थापित भए गेल अछि आब एकर तैआरी भए रहल छै बनि रहल छै मन्दिर मन्दिर बहुत भव्य तरीकेसँ बनि रहल छै एहिमे चाँदीके ईटा सभके प्रयोग करल गेल अछि उन्नैस सए कहल जाइ छै कि उन्नीस सए दो हजार चौबीसमे ई पूरा बनि जेतय